शास्त्रीय संगीत जे छै ओ शास्त्रीय संगीत जे छै ओ बाजैमे बड्ड नीक लागै छै लयबद्ध रहै छै आ आइ काल्हि जे डी जे सब बला जे गाना चललै ई बिलकुल पसन्द लोकके नहि जाइ छै लोकके नहि होइ छै बहुत आवाज होइ छै लेकिन शास्त्रीय संगीत धीरे धीरे होइ छै लयबद्ध होइ छै आ सुनइयो मे लोकके नीक लागै छै